میری زندگی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شادی کے بعد جو اپنی گریجویشن اپنی تعلیم کو مکمل کرا تھا وہ میرے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ مجھے اس لیے لگتی ہے کیونکہ شادی کے بعد میں نے بچوں کے بعد شادی کے شادی ہونے کے بعد میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کری تھی جس میں مجھے زیادہ مشکلات نہیں آئیں تھی لیکن جب میں نے اپنی ایم بی اے کا فارم فل کرا تھا جب میں نے اپنی ایم بی اے کرا تھا تو اس اس اس وقت میرے دو بچے ہو گئے تھے تو میں نے اس اس کے بعد جب اپنا ایم بی اے کرا تو اس میں میں نے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرا تھا جیسے کہ میں اپنے حالانکہ میرے ہسبینڈ اور میری ماں باپ بہت زیادہ سپورٹیو تھے میرے ہسبینڈ ہی مجھے پیپر دلوانے لے کے جاتے تھے وہی لے کے جاتے تھے مجھے کالج وغیرہ اور اس کے بچوں کو جو تھا میں اپنی ماں کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی تو یہ تھا کہ اس وقت پر میں نے اپنا گھر اپنی پڑھائی اپنے بچوں اپنے شوہر ہر چیز کا خیال رکھا تھا تو میرے نزدیک یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کرا ہاں لے تعلیم کو مکمل کرنا یہ میرے لیے ایک بہت زیادہ اچیومنٹ ہے شادی کے بعد کیونکہ شادی ہونے کے بعد سب کی زندگی میں چینجیز آ جاتے ہیں میری زندگی میں بھی چینجیز آئے میرے بھی دو بچے ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی میں نے ہار نہیں مانی اور اپنی تعلیم کو مکمل کرا جس کے لیے میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا انہوں نے میرے وقت وقت پہ ساتھ دیا انہوں نے میرے سارے کورس تعلیم میں تعلیم میں استعمال ہونے والی یعنی میری کوچنگ دلائیں مجھے مجھے سارے کورس وغیرہ میرے شوہر نے مجھے فراہم کرایا تو وہ میرے لیے ان کا میرے لیے بہت زیادہ سپورٹ تھا اور اس کے بعد جب میرے بچے ہو گئے تو بچے ہونے کے بعد جو مجھے پریشانی ہوئی پھر میں کیا